नोंगौ बे जुनारनि खोथायाव थिगानो सैथो खोथाया नोंगौ जिब जुनारखौ बाहायो जों बाहायो माखौ होनोबा जोंनि जुनारजों बाहायनाय खेति आबादफ्राथ' जेनबा मैसो आरो मोसौ आरो बेखौनो बाहायो जोङो बाहायनानै जों बिसोरनि सायावनो बिराद मोजां माबा फिथाय मोनो आरो बिसोरनिफ्राय जों दाबल इनकाम मोन्नाय बादि जायो मोनखायोबो नोंखागौ बिसोरनिया माने गावसोरनि माबायो बिफोरजोंनो हालेवो खेति मावो जोङो आरो बिनि सायाव आरो बिसोरनि हासार गोबोरखियाबो बिराद गोनांथि बेजोंनो जों बिराद खेतिबो खालामनो हायो जायो मोसौ मैसोनि गोबोरखिनि हासारनि अनगाथ' गुबुनाथ' इसेबा मोजांआनो नंबावासो बेखौ जों मिथिगौ जोंबो खेति खालायो मिथिगौ बेनो आरो बेबायदि खोथा बे माबा जुनारनि खोथायाव बेनो आरो ओमफ्राय बिसोरखौबो जों बाहायबाय जेला बिसोरखौबो जाहोनांगोन मोजाङै थुखैस्रांनांगोन गांसो मोजां मोजांआव खानांगोन इरिनांगोन बेनो आरो आरो मोनसे खोथाया बेनो जाहैबाय जेनबा बिसोरबो बेराम आझार जायो नालाय बिसोरखौबो जोङो दाक्टारफोरनाव लांनांगोन बबेहाय बिजि थुग्रा दं मुलि होग्रा दं बेखौ सोंनानै जों लांनांगोन आरो बिसोरनि सायावबो जों जोथोन लानांगोन बे थिगानो खोथाया सैथो बेयो